दक्षिण भारत आनी उत्तर भारतांतलो फरक व्हडा प्रमाणान पोवपाक मेळटा तेंचे खाण कपडे संस्कृतीन सुद्दां एक तरेचे वेगळेपण पोवपाक मेळटा उत्तर भारतांतले लोक ज्यो भाशा उलयता त्यो इंडो आर्यन घड्या घराण्याच्यो आसा तेंचो आधुनीक युरोपियन भाशे कडेन खूब लागींचो संबंद आसा उत्तर भारतांतल्यो भाशा विभक्त आसात आणी दक्षिण भारतांतल्यो भाशा एकत्रीत आसा दक्षीण भारतांतले खाण उत्तर भारतांतल्या खाणा पेक्षा चड मसालेदार आसता आनी गरम आसता दक्षिण भारतांतले लोक तांदूळ चड खाता आनी उत्तर भारतांतले लोक चड गंव खाता उतर भारतांतले लोक गांवाच्या गंवाच्या पिठाची चपाती पुरी करता तर दक्षिण भारतांतले लोक तांदळाची इडली डोसा करून खातात संगीत क्षेत्रांत पयलें जाल्या उत्तर हिंदुस्तानी संगीत आनी दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत हितून आमकां फरक पोवपाक मेळटा उत्तर भारत भूपरिवेश्ट आसा आनी दक्षिण भारत अरबी समुद्र आनी हिंद महासरान वेडलेलो आसा दक्षिण भारतांत चड करून चार प्रमूख भाशा उलयता ते तेलुगू तमीळ मलयाळम आनी कन्नड उत्तर भारतांतले लोक सलवार कमीज चुडीदार घालतात व पुरुश पॅण्ट शर्ट कुर्ता घालता भारतांतले शास्त्रीय संगीत उत्तरे कडल्यान हिंदुस्तानी आणी दक्षिणे कडल्यान कर्नाटक अशें विभागू शकता कर्नाटकी संगीत हे उत्तर हिंदुस्तानी संगीतापेक्षा खूब वेगळें आसता उत्तर भारतांत सतार संतूर सारंगी तबला ही वाद्यां खूब लोकांक आवडटा आनी खुबशे लोक ही वाद्यां वाजोवपाक सुद्दां शकता आनी तेंकां आवड सुद्दां आसता आयच्या नव्या पिढीक ही वाद्यां वाजोवपाक येवप किंवां तेच्या बद्दल एक ओड निर्माण जावप ही सुद्दां गजाल खूब म्हत्वाची अशी आसा आनी दक्षिण भारतांत वायोलीन विणां वृदंगम ह्या सारकी वाद्यां लोकांक आवडटा लोक ही वाद्यां आपल्या आवडीन वाजयता भरतनाट्यम नृत्य करतना मृदंगाची साथ लागता ह्या सारकी वाद्यां लोकांक आवडटा नृत्य हो सामाजीक अभिव्यक्तीचो एक प्रकार म्हुणोन तो सांस्कृतायेन प्रभावीत आसा सगल्यांक नृत्य करपाक आवडटा एक मनोरंजना खातीर न्हय तर एक कला म्हणून सुद्दां लोक नृत्य सादर करता उत्तर भारतांतले कांय लोकप्रिय अशें लोकनृत्य प्रकार म्हणजे भांगडा रास लिला नटी कथक ह्याच प्रमाणे दक्षिण भारतान सुद्दां लोकप्रिय अशें नृत्याचे प्रकार आसा उदाहरणार्थ कुच्ची पुडी कथकली मोहीनी अट्टम भरतनाट्यम हें नृत्य प्रकार सगळ्या भारतांत तशेंच भारताच्या भायर प्रसिध्द आसा ह्या तरेचो कांय फरक आमकां दक्षिण भारत आनी उत्तर भारत मदीं दिसता सांस्कृतीक फरक आसात त्याच प्रमाणे खाण कपडे तापमान राजकारण भुगोल आदी फरक सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटा